اس پیشے میں جو چیز مجھے سب سے زیادہ مزیدار لگتی ہے وہ ہے علم کی روشنی پھیلانا نئے خیالات سیکھنا دوسروں کو سیکھانا یہ ایک ایسا شعبہ ہے جہاں روزانہ کچھ نہ سیکھنے کو ملتا ہے مختلف لوگوں سے بات چیت ہوتی ہے اور الفاظ کے ذریعے دل و دماغ کو چھوا جا سکتا ہے جب کسی کے چہرے پر میری مدد سے مسکراہٹ آتی ہے یا وہ کچھ نیا سیکھتا ہے تو یہ گہری خوشی اور اطمینان محسوس ہوتا ہے جہاں تک بات ہے اگلے نسل کی تو اگر ان کی دلچسپی ہو اور وہ دل سے شعبے شعبے شعبے کو اپنا چاہ اپنانا چاہیں تو ضرور میں چاہوں گا کہ وہ بھی اس اسی پیشے میں آئیں لیکن میں یہ بھی چاہوں گا کہ وہ اپنے شوق صلاحیت اور رجحان کو مد نظر رکھتے ہوئے راستہ چنیں کوئی بھی پیشہ جب دل سے چنا جائے تو ہو وہ نہ صرف کامیابی بلکہ خوشی کا ذریعہ بھی بنتا ہے